पशूपालन में तो तमाम चुनौतियों का सामना करना पड़ता है मौसम का उसमें अहम भूमिका होती है जैसे गर्मी का मौसम से पशु को जहाँ कम पानी लगता था लगता है गर्मी के टाइम में ज़्यादा पानी का जरूरत पड़ने लगता है उनको देख रेख करने कि काफी आवश्यकता हो जाती है मेहनत भी बढ़ जाती है बरसात के टाइम में भी वही प्रक्रिया होती है बरसात के टाइम में अलग अलग यह वातावरण में किटाणु उत्पन्न होते हैं और पशुओं को दुष्प्रभाव देते हैं खेत में चराने वाले जो पशु हैं उसे जो चरने के लिए जाते हैं बारिश के टाइम में बारिश लगातार होने लगती है तो उनको चरने का समय नहीं मिलता है और उस टाइम में दिक्कतें होती हैं जब काफ़ी ठंड पड़ने लगती है घर से बाहर निकलना मुश्किल होनेल होता है उस टाइम में पशुओं को बाहर तो कैसे चराने के लिए दिक्कत होगी उस टाइम भी वो भी एक बड़े चुनौती होती है कि पशु को घर के अंदर रखना है उनका टम्परेचर रखने के लिए ठंड से बचने के लिए अलाव का इंतजाम करना पड़ता है लकड़ी पशु का जो हम लोग गोइठा बोलते हैं तैयार किए रहते हैं पहले से उसको जलाते हैं लकड़ी पेड़ों कि सूखी हुई पत्तियाँ इकट्ठा करके खेतों का जो बेस्ट खर पतवार है उनको भी इकट्ठा कर के लाते हैं जलाते हैं तो मेहनत काफी बढ़ जाती है जाड़े के टाइम में पहले से इंतजाम रखे हैं तो ठीक है और किसान के लिए तो बहुत ज़्यादा घर की आवश्यकता होती है जाड़े के टाइम में अगर बारिश हो जाए उस टाइम में जो भी सूखा खर पतवार रखे रहते हैं ऊ भी गीला हो जाते हैं उस टाइम में तो और भी पशुओं को बीमार होने कि संभावनाएँ बढ़ जाती हैं ये सब चुनौतियाँ हैं पशुपालन के लिए और बरसात के टाइम में अब ऐसे है तो कहीं कुआँ तालाब पोखरा नदी नाला जो है उनमें काफुस पानी पीला लेते हैं लेकिन बारिश के टाइम में वो भी गंदे हो जाते हैं तो पानी मशीन से निकालकर ही पिलाना पड़ता है जाड़ों के टाइम में भी भाई शरीर को तो तम पानी का आवश्यकता हमेसा बराबर है तो जाड़े के टाइम में भी बोलते हैं कि नहीं जा ज़्यादा पेशाब करेगी कच्ची जगह में हमलोग जिससे पशुपालन करते हैं तो कोई कोई लोग भाई कम पानी पिलाते हैं जो शरीर को पशुओं के शरीर को हानिकारक होती है पानी तो बराबर चाहिए हर मौसम हो कोई मौसम हो उश पशुपालन जब करते हैं हम तो उसमें घर परिवार के सबलोग के लिए थोड़ा बहुत काम में लगना पड़ता है तब तो जानवर को फिर देखभाल कर लेते हैं उसके बाद अगर बाई चानफ़ चार पशु पाल रखे हैं पाँच पशु रखे हैं करने वाले लोग कम है और उसी टाइम में कहीं बाहर जाना पड़ा रिश्तेदारी में कोई आफ़त कार बस या कोई को मेम्बर घर का बीमार पर गया हॉस्पिटल जाकर देखरे वहाँ रुकना पर गया तो उस टाइम में दिक्कत होगी पशु क्या खाएगा नहीं खाएगा तो दूध नहीं देगा बीमार भी पर सकता है तो अगल बगल के लोगों से को शॉप पर जाना पड़ता है हाँ अगर पहले से तैयारी है कि फला दिन को जाना है तो चार दिन पहले से मालूम है तो उनके चारे का इंतजाम बना कर घर में रख लेते हैं तो बगल वाले भी देखरेख एक दो टाइम कर लेते हैं अगर एटेनडम जाना पर गया मौसम खराब है तो कहाँ से चारा का इंतजाम तो दिक्कतें होती है तमाम दिक्कत झेलना पड़ता है जानवरों को और उसके बाद अलग अलग मौसम में पशुओं के लिए अलग अलग बीमारियाँ आती हैं गवर्नमेंट के तरफ से भी टीका है हमको भी जानकारी कि बीमारियों से बचने के लिए समय समय पर टीका दिया जाता है लेकिन कभी हम को फुरसत नहीं मिला पशु का देख रेख करते हुए अपने किसानी के काम में लगे रह जाते हैं और बाई चानब डाक्टरों की टीम आती है तो वो भी नहीं मुलाकात होती है तो टीका से भी रहते हैं जाते हैं और जब बीमारी आ जाती है तो समय से इलाज नहीं करवा पाते हैं उस टाइम में पशु अगर देख कर गया तो उस टाइम में बड़ी क्षती हो जाती है और बीमार पशु हो गया जैसे मान लीजिए दूध दे रहा है तो उसी के दूध के हिसाब से उसका भी हम सेवा कर लेते हैं कुछ अपना भी खाने के लिए मिल जाता है दूध और दूध बेचकर उसको हम चारे का भी प्रबंध कर लेते हैं उसके दाना जो देना पड़ता है और उसी टाइम पशु बीमार हो गई तो आमदनी भी बंद हो गई और दवा का भी कराना पड़ता है कभी कभी दवा खर्च भी कर लेते हैं उसके बाद भी पशु नहीं संभल पाती है उस टाइम में हमको तीन तरफ से कष्ट होता है एक तो हमारा पशु चला गया तत्काल में उसके ऊपर कुछ पैसा खर्च कर दिए और जो हमारी आमदनी थी वो भी बंद हो गई अगर पशु बच गया दूध देना बंद कर दिया तो ठीक है चलो अगले बयान में तो हमको दूध मिलेगा लेकिन सबसे बड़ी आर क्षती तब होती है तकलीफ तब होता है कि जब पशु बीमार होकर मर गई मर गई तो समझिए कि हम मारा किसा भी किसानों का भी आधा मौत हो गई वो संभलने संभलने में काफी टाइम लगता है